हम देहात एरिआमे रहै छी एतऽ केओ भी आदमी बीमार पड़ै छै ओ आदमीकेँ एतऽसऽ अस्पताल लऽ जाइमे एक तऽ गाड़ी घोड़ा टाइम पर नहि भेटै छै दोसर गप भेटबो कयल तऽ रास्ता एतेक खराब छै एते खराब छै जाहिसँ कि ओ पेसेन्टके लऽ जायमे ओ पेसेन्टके हालत खराब भए जाइ छै मतलब अगर मानिके चलिऔ अगर बुझिऔ तऽ ओकर आधा इलाज रास्तेमे भऽ जाइ छै आ दोसर अस्पताल लए गेलहुँ अस्पतालमे हमरा तीन से चारि दिन लागि जाइए नम्बर लगाबै मे जाहिसँ कि ओ मरीज जे रहै छै आरो बीमारे पड़ल जाइ छै जाहिसँ कि हम इएह उम्मीद करब जे हमर सभकेँ यातायात रास्ता सही करु गाड़ी घोड़ा हमरा सभके बढ़िऑं कराबिऔ जाहिसँ कि हमसभ तुरत मरीजकेँ समय पर लए कऽ अस्पताल पहुँच जाइ इहे हम सरकारसँ उम्मीद करबै इएह हमर सभकेँ यातायात प्लस अस्पताल हमरो सभकेँ गाँवमे खुलए इएह हम